मुंहिंजी कहिड़ी बि भाॼी ॾाढी सुठी ठहंदी आहे त जीअं आड़े पाड़े वारा मूंखां सभु पुछंदा आहिनि भई तव्हां भाॼीअ में कहिड़ो मसालो यूस कंदा आहियो कहिड़ो सीक्रेट मसालो यूस कंदा आहियो मतिलबु मां किचन किंग मसालो यूस कंदी आहियां जीअं गरम मसालो थियो छोला मसालो थियो मैगी मसालो थियो इहे मतिलबु हाणे मां मतिलबु पनीर जी भाॼी ठाहींदी आहियां त उन में टे चारि मसाला एक्स्ट्रा विझी छॾंदी आहियां खड़ा मसाला जीअं लौंग थियो दालि चीनी थी तेज़ु पत्तो थियो सुका धाणा थिया सुकियल ॻाढ़ा मिर्च थिया उन खां पोइ वरी जीअं मतिलबु वॾो फ़ोटो थियो नंढो फ़ोटो थियो इहो सभु मिक्स करे पीसे छॾंदी आहियां पनीर में विझंदी आहियां त उन सां कीअं टेस्ट अञा उन में वधी वेंदी आहे उन खां पोइ असां मां उनमें मतिलबु मग़ज़ु तरी थी सुकियल ॾूंघी थी काजू थियो उन खां पोइ ख़सख़सि थी इन सभिनि जो पेस्ट ठाहे बि पनीर जी भाॼी में विझंदी आहियां आख़िरीअ में उन खां पोइ थोरी सी उनमें ॾही मिक्स करे विझंदी आहियां जीअं मतिलब विच में मलाई विझंदी आहियां उन खां पोइ जीअं मतिलबु उन जे विच में जीअं काजू जी पेस्ट विझां गरम मसालो विझां इहे सभु एक्स्ट्रा सुका मसाला विझां त उनमें पनीर में कीअं टेस्ट अञा वधी वेंदी आहे पनीर जी भाॼी थियण खां पोइ उनमें अथा इहे सभु मसाला विझी छॾंदी आहियां ऐं पनीर में ॾाढी सुठी टेस्ट ईंदी आहे पनीर जी भाॼी ॾाढी सुठी ठहंदी आहे सभु तारीफ़ कंदा आहिनि की जीअं मतिलबु भाॼी कीअं ठाही अथव ॾाढी सुठी ठहंदी आहे जींअ हाणे मतिलबु मां पोहा ठाहींदी आहियां त पोहनि में कीअं उज्जैन मां हिकु पोहनि जो मसालो घुराईंदी आहियां जीरारु मसालो उहो पोहनि में विझी करे ठाहींदी आयां त पोहा ॾाढा टेस्ट ठहंदा आहिनि ॾाढा बढ़िया ठहंदा आहिनि हीअं मतिलब हाणे मां छोला ठाहियां त छोलनि में छोला मसाला विझां खड़ा मसाला विझां खड़े मसालनि में जीअं तेज़ु पतो थियो सुकियल मिर्च थिया लौंग थिया कारा मिर्च थिया इहे सभु मसाला पहिरें विझंदी आहियां तेल में उन खां पोइ इहे सॼी भाॼी थियण खां पोइ मथां गरमु मसालो विझां उन खां पोइ जीअं मतिलबु छोले मसाला विझां त छोलनि में बि टेस्ट जाम सुठी ईंदी आहे ॾाढी बढ़िया टेस्ट ईंदी आहे उन खां पोइ जीअं ॻाढ़ा मिर्च वग़ैरह थिया उहे बि थोरा वधारे विझंदी आहियां ऐं कहिड़ी बि भाॼीअ में सुकियल मिर्च तेल में ज़रूर विझंदी आहियां जीरो विझां उन सां बि टेस्ट जाम सुठी ईंदी आहे ॾाढी बढ़िया टेस्ट ईंदी आहे इन जे करे मुंहिंजी भाॼीअ में टेस्ट ॾाढी सुठी ईंदी आहे इहो ई मुंहिंजी सीक्रेट मसालो आहे उन खां पोइ हरु हिकु भाॼीअ में गरम मसालो यूस कंदी ई आहियां मां किचन किंग मसालो बि यूस कंदी आहियां मैगी मसालो बि यूस कंदी आहियां इहे सभु मसाला बि यूस कंदी आहियां मां